हांव जायते वेळा म्हाजे बरोवप कल्पनेच्या आदाराचेर करता पूण ती जी कल्पना आसता ती खंय तरी म्हाज्या जिवितांत कितें तरी घडला घडिल्लेत आसता ताचेरूच आदारीत आसता पूण ताचेर मागीर आनीक आनी तितून कांय प्रसंग घालून वा आनी तितून खंयची तरी काल्पनीक मनशां घालून जी खऱ्या जिवीत म्हळ्यार खऱ्या लायफांत ती मनशां ना ती त्या मनशांचे